میں نے یہ اردو زبان اسکول سے سیکھی میرا اسکول ہی اردو میڈیم تھا اور مجھے یہ زبان بہت ہی زیادہ پسند ہے میں بہت دل سے اس زبان کی عزت کرتی ہوں اور میرا تجربہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہی اس کی تعلیم دے رہی ہوں او کہیں پر بھی پریوار میں اردو میں جب پڑھنا ہوتا ہے تو مجھے یاد کیا جاتا ہے کہ انہیں اردو آتی ہے اور یہ سن کر میرے من کو بہت ہی خوشی ملتی ہے